हँ हम अपन घरके ढेरिक एहन काज यए जे वर्कआउट करैत छी आ ओहिमे बड़ा हमरा नीक लागैए तऽ घरक काज करयसँ हमरा लागैए जे हमरा अपनाकेँ फिटनेस हमरा बुझबैए जाहि दिन छुट्टीके बेर रहैए तऽ हम अपन काज अपनेसँ करैत छी चाहे ओ कोनो काज हुए बड़ा मन लगाए कऽ करैत छी बड़ा आनन्द आबैए आ ओहिसँ हमरा फिटनेस हमरा जे यए ओहिसँ देहमे बड़ा फुर्ती रहैए आ हम चाहैत छी जे अपन काज अपनेके होयबाक चाही अपनासँ लेकिन समयके तऽ आइ काल्हि तऽ बड्ड अभाव छै तऽ ओहिमे चाहैत छियै जे नहि किछु काज एहन छै जे किछु अपनोसँ होयबाक चाही आ लोककेँ समय निकालि कऽ करबोके चाही कनी ओहिमे की होइत छै तऽ अपन शरीरके रक्षा आ ओहिसँ बड्ड मदति मिलैत छै बड़ा नीक लगैए जे लोककेँ अपन काज किछु काज जे छै जे अपनासँ करबाक चाही जे हमर ई उम्र आबि गेल आब ई काज हम नहि करब लेकिन ओ गलत धारणा यए अपन काज अहाँकेँ अपनेसँ करबाक चाही बड़ा आनन्द लागत बड़ा स्वस्थ्य रहबै बड़ा नीक रहबै